जय झूलेलाल दादा मां सोनी थी ॻाल्हायां तव्हांजे पासे वारी बिल्डिंग में ज मां हमेशह ईंदी आहियां न ऑडर करणु सुञाण सुञाणियो मूंखे ठीकु आहे अॼु मूंखे मां ममी जे घरु आहियां मूंखे वॾो ऑडर ॾियणो आहे वीह पंजुवीह माण्हुनि जे लाइ और मां हुते ना आहियां त घणी देरि लॻंदी और छा अॼु जो स्पेशल आहे तव्हां ॿुधाईंदा दादा जीअं मां तव्हांखे ऑडर करे सघां और घणी देरि लॻंदी तव्हां उहो बि ॿुधायो जीअं ओहिड़े हिसाबु सां मां ऑडर करणु करे सघां और घणी पंजुवीह टीह पंजुवीह बि थी था सघनि टीह बि त थी सघनि त हिकु कमु कयो टीह माण्हुनि जा ई ऑडर वठो जीअं घटि वटि न थे दादा और घणी देरि लॻंदी पहुचाइण जे लाइ और मुंहिंजी मां तव्हांखे एड्रेस ॾियांव थी ममीअ जी तां उते ई पहुचाइजो और और यादि करे पहुचाए छॾिजो और घणी देरि लॻंदी दादा तव्हां ॿुधाए छॾिजो और प्लीस मां तव्हांखे रिक्वेस्ट थी कयां छ जेतिरो जल्दी से थी सघे ओतिरो ऑडर ॾिजो छो जे करे महिमान आहिनि के वरी ॿाहिरि बि वञणो आहे त उन्हनि खे लेट न थे इन करे मां तव्हांखे रिक्वेस्ट थी कयां छा ॿिनि कलाकनि में तां पहुचाए छॾिजो इहे इहे मां एड्रेस ॾियांव थी दादा तव्हां हुते पहुचाए छॾिजो थैंक्यू दादा